नया नया अविष्कार थिया आहिनि टेक्नोलॉजी में जंहिंजी वज़ह सां खेती करण वारनि खे उन्हनि जा सामान जेका आहिनि हूअ थोरा सुठा थी करे मिलिया आहिनि मछली पकड़नि वारनि जी जेकी ज़ालूं आहिनि हूअ उन्हनि खे थोरी सुठी टेक्नोलॉजी जी वज़ह सां मिली आहे फ़ाइबर्स ऐं हिननि सभिनि जो इन्हनि जेको बि टेक्नोलॉजी में यूज़ कयो आहे उनजी वज़ह सां मज़बूताई आई आहे पशु पालन में उन्हनि खे जेकी बि रिक्वार्मेंट आहिनि जेकी जरूरीअत वारी शयूं आहिनि हूअ टेक्नोलॉजी ॾेई सघी आहे डेरी उत्पादन जे अंदरि अजु खीर खे स्टोर करे उनखे हिक जॻह खां ॿिए जॻह ताणी ट्रांस्पोर्ट पिया कराइणु इन्हनि सभिनि में टेक्नोलॉजीअ जाम मदद कयी आहे ऐं सभिनि शयुनि खे आसानु ठाहियो आहे